असांजे इलाइक़े में ख़ासि धंधा आहिनि केमिकल इंडस्ट्री दवाऊं जूं कम्पनियूं कपिड़नि जु कपिड़े जूं मिलियूं जिते भर्थु भराइण जो कमु बि हलंदो आहे असांजे इलाइक़े में ॿियनि वॾनि वॾनि शहरनि जा माण्हू असांजे धंधनि जी ख़ासि ॼाण हासिलु करणु ईंदा आहिनि पर हिते जे वापारियुनि खे चङियूं तकलीफ़ूं आहिनि जीअं त कचो मालु सही वक़्त ते नथो पहुचे ऐं ॾाढाई ॾाढी महांगाई अघ ते मिले थो सरिकार कचे माल ते बि टेक्स लॻाए थी बिजलीअ जो अघु तमामु महांगो आहे जंहिंजे करे वापारियुनि खे पंहिंजो प्रोडक्टस वधीक महांगियूं पवनि थियूं इन जे करे फ़ाइदो तमामु घटि थो अ थिए थो कपिड़नि जूं मिलूं बंदि थी उते मॉल्स ठहंदा था वञनि जंहिंजे करे भर्थ जो कमु बि घटिजी वियो आहे माण्हू ऑनलाइन ख़रिदारी कनि था ऐं उतांजे वापारियुनि खे धंधे में नुक़सान पवे थो